ابھی حال ہی کی بات ہے میرے کالج میں سائنس کی نمائش تھی تب میرے اور میرے دوستوں کا کوئی بھی مَن دِل نہیں تھا کہ ہم نمائش میں حصّہ لیں لیکن اُستاد کے کہنے پر ہم نے نمائش میں حصّہ لے لیا میں نے اور میرے دوستوں نے مل کر ایک پروجیکٹ بنایا اور اُستاد کو جمع کر دیا نمائش میں ہم نے مل کر لوگوں کو اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتایا اور اُستاد کو ہمارا پروجیکٹ بہت اچھا لگا جب نتیجے کے دِن میں تو حیران ہو گئی کیونکہ جب اُستاد نے سب کے سامنے کہا کہ اول درجہ ہمارے پروجیکٹ کو ملا ہے اگر ہم دِل سے محنت کریں اور کوشش کریں تو ہماری جیت کو کوئی نہیں روک سکتا مجھے اِس پروجیکٹ سے یہ تجربہ ہُوا کہ اگر ہم سے کوئی کام نہیں آتا تو ضروری نہیں کہ ہم اُسے چھوڑ دیں ہمیں اُس کام کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ جیتے نہ جیتے لیکن ہماری کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور موقع ملتا ہے